असां काफ़ी साल पहिरियों जीअं टे चार फैमली हिकु साथ टे चार परिवार हिकु साथ वियासीं त असां महिनो पहले ई रिजर्वेशनूं कराए वरिती हुईसीं ऐं नंढा नंढा ॿार बि हुया त कोशिश करे इ चहियोसीं ट्रेन में जीअं ॿार गोदी में विहारे वठूं पिया त उने जी टिकिट बि न लॻी ऐं जंहिं महिल उते वञऊं पिया त हिक तरह जो पैकेज ई ठाहे वरितोसीं कि असांखे कहिड़ी होटल में रहणो आहे किथे रहणो आहे किथे ऐं जिथे पतो पए पियो कि जंहिं होटल में रोटी पाणी साफ़ु सुथिरो आहे ऐं थोरो घटि रेट में आहे ऐं त उते ई असां वञी करे उते रसोई बि खायूं पिया ऐं हुते असांखे ॾाढो सुठे सां ऑफ़र बि मिलनि पिया त इनें वजह सां असां काफ़ी पैसा बचायासीं पंहिंजा ऐं ॿार बि कॾहिं हिकु दफ़ो फ्लाइट जी टिकिट विकिट कराईंदा आहिनि त हमेशह ॿार सर्च कंदा रहंदा आहिनि मोबाइल में ॾिसंदा रहंदा आहिनि कि ऑफ़र आयो आहे कोई त ऑफ़र में टिकिट थोरी घटि मिलंदी आहे चार पंज हज़ार बचति थींदी ॿारनि खे त जीअं पूने वेंदा त अॻे कनेक्टिंग न हूंदी हुई त पूने वेंदा हुआ त पहले ई टिकिट कराए वठंदा त सुविधा सां ॿारनि ॾाढो पैसो बचाए बि वठंदा हुया इने बहाने ऐं इने सां असांखे किफ़ाइत बि थी ऐं बचति बि थी वेंदी हुई त असां यात्रा बि सुठी करे वठंदा हुआसीं वरी जीअं हिकु दफ़ो माता ते वियासीं वैष्णो ते वियासीं त उते बि पद यात्रा बि कईसीं हिकु श्रद्धा भाव बि अची वियो अंदर में कि माता ॾे वञी करे कीअं वञी करे दर्शन करे ईंदासीं न त काफ़ी ॼणा उड़न खटोला ते वञनि पिया हेलीकॉप्टर कराइनि पिया त इते बि असांखे इहो सुविधा बि मिली माता में श्रद्धा बि थी ऐं पंहिंजो दर्शन बि करे आयासीं ॾाढी सुविधाऊं बि मिलियूं और बचति जी बचति बि थी वयी ऐं असांजी जर्नी ॾाढी सुठी वई